یوں تو ہمارے ملک میں بہت سارے تہوار منائے جاتے ہیں لیکن کچھ خاص تہوار ایسے ہیں جو صرف ہمارے علاقے میں منائے جاتے ہیں اور ان تہواروں کی وجہ سے ہم لوگ خوب مزہ لیتے ہیں اور اس تہواروں کی وجہ سے ہم لوگ ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں یہ موسمی تہوار خاص طور پر ہمارے علاقے میں ہی ہوتے ہیں